हमरा आर बेगूसरायमे एतना पत्रकार छथिन ने कि किछु भी घटना जहाँ भेलऽ तुरत जइसे कि देखि लहो पोज न्यूज आज तक ईसब माध्यमसे दस या बीस मिनट नहि लगतऽ कि चलि अएतऽ एतना सुविधा आब भै गेलै हँ कि कहीँ भी किछु भेलऽ मीडिआपर तुरन्त चलि अएतऽ समझि जाहो एतना फास्ट हइ कि आजकल जमाना डिजिटल भै गेलै लोक अखबारसे पहिले जानि जाइ छै मोबाइलेपर कहो किएक एतना मीडिआवला मीडिआवला हइ हमरा यहाँ मानि चलऽ कि दस मिनट घरोवलाके ओतना देर नहि पता चलै हइ कि कि भेलै ओतना पहिले मीडिआ आदमीके पता चलि जाइ छै देखि लै छै कि फल्लाँ जगह ई होलै हँ एतना सुविधा छौ भाइ कि कि बतैअऽ तनिक भी किछु होलऽ तुरन्त मीडिआ हो या फोन हो एतना मतलब तुरन्त सूचना मिलि जाइ छै देखहो आजकल हिन्दुस्तान पेपर न्यूज देखि लहो अपना आज तक ईसबमे ढेरी देश विदेश सब जानकारी तोरा मिलि जाइलऽ एतना बीस मिनट नहि होइ छै तीस मिनट नहि होइ छै कि न्यूज तूसभ सुनि लै छहो कि घटित होलै नहि भेलै सरकार कि केलकै नहि केलकै गाममे कि भेलै हेनटेन जे छिकै सगरोसँ पते छौ एतना मीडिआ फैलल छै जहाँ भी तोरा जे एरिआके जानै छौ तुरन्त जानि जेबहो एहिमे तऽ कोइ दिक्कत नहि छै